म्हाका दिसता जर तर बायकिंगे खातीर खंय पयस पयस वता जाल्या सगळ्यान गरजेचें तें म्हणटा आसता आपल्या कडेन आसपाक जाय तें म्हणजे गियराचो केबल हो आसप आपल्या कडेन एक्स्ट्रा खूब गरजेचें जर खंय वता आसतना कितें जर तुटलो जाल्यार आमी तो घालूं शकतात तशेंच म्हजो अणभव म्हणटा तो म्हणजे एक दीस हांव म्हजी गाडी नासल्या कारणान म्हाज्या भयणीची गाडी घेवन स्कुलाक वचपाक भायर सल्लें वयता वयता मदींच गाडी धचकोपाक लागली म्हाका कळना धस्कता तरी कित्याक कितें तरी जालां गाडयेक पूण बरें नशीब म्हणपाचें इतल्यान देंवती लागली देंवते वयल्यान सुरळीत हांव सकयल पावलें पूण परतूय गाडी धस्कोपाक लागली रावलें आनी कितें जाल तेंत पळयन कळाना हेवटेन तेवटेन पळयता गाडयेक इतल्यान एकटो कोण तरी मनीस रावलो आनी म्हाका विचारपाक लागलो बाय किदें जालें गो हांवें म्हणलें कांय ना काका पूण गाडी मात्शी धचकताशी इतल्यान तो म्हणपाक लागलो पॅट्रॉल बीन आसा मुगो हांवें म्हणलें हय आसा आसा हें पळय अर्दें सुमार हें आसा आमचें पूण बेश्टेंत म्हटलें पळोवया म्हणून ओपन करून तर पळय जाल्या पॅट्रॉल काबार

आनी हांगा तर पॅट्रॉल ना पॅट्रॉल पंपारू वचपाक लागून इल्लें तरी गाडयेन पॅट्रॉल जाय आतां किदें करतलें इल्लें इल्लें इल्लें करीत धुकळीत गाडी फुडें गेलें इतल्यान कोण टरी देव मनीस कसो म्हाका पावलो म्हाका विचारपाक लागलो बाय कितें गो पॅट्रॉल सोंपलां हांव म्हटलें हॉय राव आ आपल्या गाडयेन मुगो एक धाकटी अर्द लिटराची बाटली आसा भरल्लेली तुका जाय आल्यार घे हांव म्हणलें नाका नाका पयशे दी गो तूं आपल्याक म्हणपा लागलो चल बरें जालें म्हटलें आनी ताजे कडल्यान ती हांवें बाटली घेतली आनी पॅट्रॉल गाडयेन घातलें थँक्यू आ म्हटलें आनी पयशेय बीन दिले पयशे दिवप इम्पॉटन आशिल्लें पूण त्या टायमाक म्हाका तो पावलो हें सामकें इम्पॉटन आनी आनी हांव म्हजी गाडी सुरू केली आनी स्कुलान गेलें आनी वचून ही सगळी गोश्ट घडलेली स्कुलान वचून सांगलें म्हणून म्हाका पंचिंगेक लागून मातशें माफूय बीन केलें